हम समस्तीपुर से मतलब समस्तीपुर से पटनाके जाइके छै कि मतलब हम समस्तीपुर से पटना जाइके छै कि अहाँ कते भाड़ा लै छियै केना कि छै नहि छै हम समस्तीपुरमे मतलब दू दिन टोरिस्टके रूपमे जाइ लै चाहै छियै कि मतलब कि कैब की भाड़ा केतना छै नहि छै समस्तीपुर से पटना जेबै पटना से फिर समस्तीपुर अयबै फिर दरभंगा जाइके छै अहाँके मतलब बतबैके छै कि कते रेट लै छियै केना की छै नहि छै अहाँके ड्राइवर छै अहाँके स्टेपनी दै छियै कि नहि मतलब अहाँके अन्दर कैबके अन्दर पूरा फेसलेटी छै जो अहाँके ड्राइवरी ऊपर ट्रेवलिंग एजेंसी हइ तऽ छै तऽ अहाँ पूर्वक सवारीके बारेमे जिक्र करै छियै कि नहि कि अहाँके केना कि छै नहि छै पूरा मतलब कि ई बतबू कि मतलब कितना पइसा छै कहाँके रेट कितना छै नहि छै यात्रीके की अहाँ सुबिधा दै छियै नहि दै छियै अहाँके मतलब मतलब कोइ चीजके अहाँमे छेड़छाड़ मतलब बहुत सी बात जानकारीके होइ छै कि अहाँ दै छियै कोनो चीज कि नहि दै छियै ट्रेवलिंगमे मतलब कोइ चीजके परेशानी होइ छै जा आपकी गाड़ी आपकी एजेंसी ले जाइ छै तऽ मतलब कोइ चीजके दिक्कत तऽ नहि होइ छै मतलब हॅं कि अभी मतलब किछु आओर बता देलियै पइसा बादमे किछु आओर बता देलियै पइसा तऽ ई सभ दिक्कत तऽ नहि होइके चाही जेनाकि मतलब कोइ भी चीज हो मतलब कोइ भी चीज मतलब अहाँके ड्राइवरीमे जाहिसऽ कि कैब गाड़ीमे भाड़ा किछु भाड़ाके लिए अहाँसे फेर बुक करबै छी बुक करनाइके बाद किछु आओर पइसा होइ छै फेर अहाँके पासमे गेलाके बाद किछु आओर पइसा होइ छै बुक करऽके बाद अहाँके ड्राइवर ओ ड्राइवर सही छै कि नहि छै अहाँके ड्राइवर सही चीज बाजै छै कि नहि जाहि सऽ केना छै सही छै मतलब बहुत सी बात अइसन छै कि मतलब गाड़ी मतलब ड्राइविंग कैब बाले की किछु जानकारी होना चाहिए मतलब सही से ले जाइ छै कि नहि जाइ छै कहाँ गेलै नहि गेलै सही से फेर जाइ छै चाहे नहि जाइ छै केना लऽ जाइ छै सही से किछु होइ छै नहि मतलब कोइ भी चीजके जानकारी ड्राइवर करै लए अगर लए गेल छै तऽ मतलब ड्राइवरी करै सही से लै गेलै कि नहि लए गेल सही से पहुँचा दै हइ कि नहि पहुँचा दै हइ कोइ चीजके जानकारी हइ कि नहि हइ सही से मतलब आप जो भी टाइम बता रहे हय फिर बाद मे वो चेन्ज चेन्ज करबै फिर